हाँ मैडम देखिए साड़ी देखिए आप यह वाली साड़ी देखिए यह कॉटन में है इसका कलर देखिए आप कितना शानदार है कुछ नया सिल्क में यह आया है मैडम देखो पटोला सिल्क हाँ मैडम लो पूनम में मैं आपको दिखा देती हूँ पूनम में यह वाला सिल्क आया है देखो आसमानी कलर की यह देखिए मैडम आसमानी कलर में पूनम में यह वाला आया है यह देखो पूनम में ज़्यादा डार्क कलर में है यह देखो मैडम लो मैडम यह पीछे वाले भी देख लो आप यह देखो यह वाली देखो मैडम यह वाला कैसा कलर लग रहा है यह आप पर जच रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है मैडम आप इसमें बहुत अच्छे जम रहे हो अच्छा हल्की का हल्की कढ़ाई में दिखा दूँ हल्की कढ़ाई में यह रहा यह देखो मैडम यह हल्की कढ़ाई में है आप यह पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा आप जाओगे पार्टी में तो उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा हाँ देखो मैडम यह वाला है सिल्क में पूनम में आरा तारी वर्क का आया है यह देखो आप यह आप पर बहुत जच रहा है नहीं मैम यह पूरे छः मीटर की साड़ी है नहीं है मैडम देखो आप खुद देख लो आप आप देख लो इसको चेक कर लो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं कपड़ा ब्लाउस का सही है पूनम साड़ी हाँ यह पूनम ब्रांड की आपकी यह कौन सा कलर निकालना है इसमें हरा देखो मैडम यह हरा वाला कलर देखो कैसा लग रहा है आपको हाँ देखो मैडम यह तो नीला कलर यह रहा इसमें तीन चार कलर हैं आप देखो आपको कौन सा रंग अच्छा लग रहा है आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा वैसे मुझे तो यह वाला रंग बहुत जच रहा है आप पर हाँ मैडम आप मैडम आपकी पसंद बहुत अच्छी है यह कलर बहुत अच्छा जम रहा है आप पर बहुत जच रहा है हाँ यह यह कॉटन में भी देखो मैडम कॉटन में भी आपको यह साड़ी बहुत अच्छी है हाँ हाँ लो मैडम यह कॉटन की आपकी साड़ी मैंने करवा दी है और बाई जी के हिसाब से बहुत अच्छी है आप तो बहुत अच्छी साड़ी दे रहे हैं बाई जी को धन्यवाद